मध्य प्रदेश में प्रचलित विभिन्न धर्म आध्यात्मिक या व्यक्तिगत विकास के मुद्दे में जैसे कि बहुत सारे तरीकों से निपा निपटा जाता है अध्यात्म में जाकर व्यक्ति अपने आप को पहचानता है सबसे पहले जो कि कहीं उसे जाने अनजाने में गलतियाँ अपराध जो भी हुए अध्यात्म से जुड़कर व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है अपने जीवन में सुधार कर सकता है जैसे कि ख़ुद को पहचान सकता सबसे पहले ख़ुद की खोज कर सकता कि मुझे ये जीवन मिला है तो इसका मुझे सदुपयोग करना है और इसमें मुझे कोई भी ऐसे बुरे काम नहीं करना है और आत्म सुधार भी हो सकता है हममें जो बुराइयाँ होती हैं और हमसे जो गलतियाँ होती हैं हम उसमें सुधार कर सकते हैं जैसे कि आत्मखोज भी कर सकते हैं अध अध्यात्म से जुड़कर व्यक्ति कभी भी बुराई के रास्ते पर नहीं जाता है हमेशा वो फिर आगे का जीवन अच्छे से अच्छे तरीके से जीना चाहता है और उसे एहसास होता है कि पिछले समय तक उससे क्या गलतियाँ होती रही है और अब मैं अध्यात्म से जुड़ चुका हूँ तो आगे का जीवन मुझे कैसे सफल बनाना है ये मानव जीवन मुझे मिला है तो इसका मुझे अध्यात्म से जुड़कर किस तरीके से जीना है और अपने से जुड़े हुए लोगों का भी किस तरीके से सुधार करना है अध्यात्म में जाकर इंसान कभी भी गलत नहीं जुड़ सकता है गलत राह पर नहीं जा सकता है हमेशा अध्यात्म में जाकर इंसान अपने आप को सुधार सकता है अपने घर परिवार को सुधार सकता है अपने आस पास के लोगों को सुधार सकता अध्यात्म में बहुत सारी चीजें ऐसी सुनने को मिलती है जो कि अपने जीवन के लिए बहुत कुछ मायने रखती है और अभी वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजें अध्यात्म पर चल रही है जिससे बहुत सारे चीज इन्सानों को इसका फायदा मिल रहा है और अध्यात्म में जाकर इंसान हमेशा अपने सुखमय जीवन से जुड़ सकता है और दूसरों का भी जीवन सुखमय बना सकता है